जोंनि धोरोमा जाबाय गुबैयै बाथौ धोरोम बर' हारिया जेसेबां थांनानै थागोन एसेबांनो जोंनि बर' बाथौ धोरोमाबो थांनानै थागोन बेखौनो आङो आसा खालामो बाथौआ जादों मोनबा गोथौ बानदोजों ओ बेंनानै दोनजानाय बार दै अर हा नखोरांनि बिगोमा जायखौ बुङो बोराइ बान्सानि मोनबा सोदोब ओंथि गोनां बेखौ लानानैनो मिरु जोंनि बर' रायजोफोरनि जेराव जोङो अराय समनि थाखाय गोथारथिखौ नाजा गोथारथिखौ नागिरनानै बाथौखौ मिरु खालामनानै जोङो अराय सम सिबिबाय थायो जाय बाथौआ नाखि जोंखौ खालाय दैफोन जादेर लोंदेर बायदिसिनानिफ्राय जानगाराव थाहोयो जायखौ सिबिब्ला जों ओ गावनि ओ गोसोखौ गोगोम मोनो आफा बोराइ बाथौनि मुंखौ खारियोब्ला जोङो गावखौनो गाव ओ बाथौसा बाथौ हारि फिसा होननानै मिथिनो फोरमायहोनो हायो बुहुमाव बाथौआनो देरसिन होननानै खायसे खायसे बुंथिगिरिफ्रा बुंनो नाजायो धोरोमा बायदिसिना दङब्लाबो गावबागाव हारिनि थाखाय गावबागाव मोनफा मोनफा धोरोम थायो जों बर' फिसा हिसाबै जोंनि धोरोमा बाथौ धोरोम जाय धोरोमखौ लानानै जोङो अराय जोंथि लामा नागिरनानै आगान सुरनो हायो धोरोमा जोंनि आंगो जेराव सैथो हाबनानै दङ सैथोखौनो फोरमान खालामनाय जायो थोंजोङै गोलाव बिबुंथि होनो ओ हायैलाय आं बेखिनियावनो आंनि बिबुंथिखौ ओ होनानै फोजोबनाय जाबाय एसेनोसै खुलुमबाय